म्हज्या जिवनांतल्यो कांय यादिस्तीक तारखो म्हळ्यार धा मे दोन हजार चार ह्या दिसाक हांव जल्मांक आयलो सत्तावीस मार्च दोन हजार एकोणीस ज्या दिसाक म्हजो बापुय हो जग सोडून स्वर्गान सोडून गेल्लो एकोणीस मे म्हज्या आवयली जल्म तारीख सोळा ऑक्टोबर दोन हजार सतरा ह्या दिसा हांवेन पयले खेपेक क्रिकेट खेळांत पदार्पण केले आनी अखेरचो दीस म्हळ्यार सोळा सप्टेंबर दोन हजार तेव्वीस ह्या दिसाक म्हाका रमेश वेळुस्कार कविता सादरीकरण सर्तांक म्हज्या कॉलिजींतल्यान पयलें इनाम मेळ्ळो